आमी ल्हान भुरग्यांक बाल्टी गटाय येवपाक खावयतात दोतोर दुयेंत मनशाक खावपाक सांगता आनी देव देवस्पनाच्या वेळार उपास बी आसल्यार घरांत सगळ्यां खातीर करतात त्या म्हणल्यार घोण्याचें सत्व आदल्या तेंपार सावन आज पर्यंत हो पदार्थ लोक करतात आनी खातात हें सत्व तयार करपाची पद्दत म्हणल्यार साहित्या चार वाटयो घोणें दोन वाटी नाल्लाचो रोस वा दूद धा किसमीस चिमूट भर वेलची पूड धा बारा काजुचे कुडके कितले गोड सत्व जाय त्या प्रमाणें गोड ना जाल्यार साकर सोयी पुर्तें मीठ आतां हें सत्व कशें करप रातीन घोणें भिजत घालप सकाळी फुडें घोणें वांटून ताजो जाड रोस काडप तातूंत नाल्लांचो रस वा दूद वेलची पूड काजू कुडके गोड किसमीस आनी मीठ घालून सगळे जिनस एकजूठ करप मागीर तें मिसळ मंद आंचयेर शिजपाक दवरप ताचे गुठले जावचे न्हय म्हणून सतत धावलान धवलत रावप मिसळ घट्ट जालें की पसत ताटांत घालून थंड करपाक दवरप सत्व थंड जालें की बरी कापा काडून तीं खावपाक दिवप